ستارہ بینی کا میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کا بہترین وقت رات کے دیر سے شروع ہوتا ہے جب آسمان پر ستارے واضحیت سے نظر آتے ہیں ستارہ بینی کے لیے آپ کو دن کی روشنی اور شہری روشنی سے دور رہ کر رات کو آسمان کی طرف دیکھنا ہوتا ہے تا کہ آپ ستاروں کو بہترین طریقے سے دیکھ سکیں مزید مشہور تاریخی اور جغرافیائی مقامات کو دیکھنے کے لیے ستارہ بینوں نے بینوں کے لیے خوبصورت اور دلچسپ تجربے فراہم کرتے ہیں اگر آپ کو خود ستارہ بینی کا شوق ہے تو آپ ایسے مقامات پر جائیں جہاں آسمان کی تمام جمالیات کو دیکھنے کا مواقع ملتا ہے